हेल' बाजै हटेल ना आं जिजोन मानसिनि ओंखाम जानायनि अर्दार होनो सानदोंमोन आंनो अमा बेदरबो नांगोन दाउबो नांगोन आरो लकेल ना दङबा बेखौबो नांगोन खिन्थु अमायाव इसे मसलाखौ खम होदो बानलुखौबो खम हो जानायफ्रा मोजां साब सिखन खालामदो आमफ्राय बारा गुसुबा जानाय नङालै इसे गुदुं गुदुं नांगोन नोंथांनो डिलिबारि होफैनो बिसिबां सम नांगोन थाब मोनोबा मोजां जागौमोन